नमस्ते हाँ क्या चाहिए हाँ तो हमारे यहाँ रोहू का मछली है दैनी का मछली है पापलेट है आप कौन लेना चाहते हैं हाँ ओ भी है यही ओ तीन सौ रुपिया

वहाँ पर मिलता है यहाँ पर तीन सौ रुपये मिलता है ओ भी ढाई सौ रुपिए मिलता है हाँ वहाँ पे मिलता है यहाँ पर नहीं मिलता है ना यहाँ पे जो दाम है वो हम बता रहे हैं हमारे पास पचास किलो पड़ी है

ठीक है मन मँगा देंगे आप ले जाइए कब चाहिए आपको तो मिल जाएगा आप आइए ले जाइए हाँ आ जाएगा कितना किलो चाहिए ठीक है मिल जाएगा नहीं नहीं हमारे यहाँ जिन्दी मछली है अच्छी वाली मछली है आप ले जाइए यहाँ से

ठीक है फिर हम फिर ये शिकायत की मौका नहीं हम देंगे हम अच्छी मछली देंगे हाँ रखी हूँ ओ भी तीन सौ रुपये है ठीक है हम तौला दे रहे हैं हाँ ठीक है ओ भी तौलवा दे रहे हैं हाँ हम सब तौलवा देंगे आप आइए ले जाइए नमस्ते